جی ہاں میرا پسندیدہ مقام جھیل کے کنارے والا پارک ہے جہاں مختلف اقسام کے پرندے آ کر ٹھہرتے ہیں یہ جگہ میرے لیے خاص اس لیے ہے کہ وہاں صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ سکون بخشتی ہے اور فطرت کے قریب لے جاتی ہے وہاں بیٹھ کر پرندوں کو اڑتے پانی میں تیرتے یا درختوں پر بیٹھے دیکھنا ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے یہ لمحے نہ صرف ذہنی سکون دیتے ہیں بلکہ فطرت کی خوبصورتی کا احساس بھی دلاتے ہیں یہ مقام اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ وہاں ہر موسم میں مختلف پرندے نظر آتے ہیں سردیوں میں ہجرت کرنے والے پرندے آتے ہیں جیسے کہ بطخیں سارس اور چکوری گرمیوں میں کوئل مینائیں اور فاختائیں اپنے سریلے گیت سناتی ہیں یہ تنوع دل کو بہت بھاتا ہے اور ہر بار کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے پرندوں کی حرکت ان کے رنگ اور ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کو دیکھنا ایسا لگتا ہے جیسے فطرت میں زبان بولی جا رہی ہو کئی بار میں اپنے ساتھ دوربین اور نوٹ بک لے جاتی ہوں تاکہ پرندوں کا مشاہدہ کر کے نوٹس لکھ سکوں یہ عمل علم میں اضافہ بھی کرتا ہے اور دل کو خوشی بھی دیتا ہے